عموماً اردو زبان کو سرکاری طور پر قبول نہیں کیا گیا اور ہندی زبان کو ملکی زبان قرار دیا گیا ہے جسے میڈیا اور تعلیمی نظام میں عموماً استعمال کیا جاتا ہے تاہم اردو زبان کو بھی عموماً میرٹ پر بیان کیا جاتا ہے اور کچھ تکمیل شدہ برآمدی یا دوسری زبان کے طور پر بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے